जय झूलेलाल मां सतीश तलरेजा असांजे घरु पणीह राति जो ॾहें बजे प्रोग्राम आहे जेको असांजे घर जो रखियलु आहे उन में सौ भातियुनि जी रोटी थींदी जंहिंमें असांजे घर जे पासे वारो सरोवर पोर्टिको मां रोटी ऑडरु करण जी आहे जंहिंमें सिंधी मेन्यू असांखे खपंदो जेको आहे दाल चांवर फुलिको सन्हा पकोड़ा भुॻल बिह पटाटनि जी भाॼी सीरो ऐं कतिरियूं मूंखे इहो पुछिणो हुयो त इन में असांजे सौ भाती आहिनि उन जी रोटीअ जो ऑडरु कयूं त इन में छा डिस्काउंट ऑफर मिली सघंदो ऐं डिस्काउंट ऑफर बि जेको मिली सघे उन में सभु हे वस्तू मां जेकी चई उहा अची वञिणी खपे ऐं इन में कहिड़ी रीति न तव्हां राति जो असांजो भाई ॾहें बजे प्रोग्राम आहे पणीह त उन टाइम खां थोरो अॻु ई असांखे सभु उते डिलीवरी मिली वञे त अॼु राति ताईं तव्हां असांखे ॿुधायो त पोइ असां हिन वस्तू जो वीचारु करे तव्हांखे सरोवर पोर्टिको में होटल ॾेई सघूं